आमच्या भारत देशान खूब लँग्वेजी आसा आम ऑलमोस्ट जे आमचे तितले स्टेट आसा पळय आमचे तितून आतां ट्वेंटी एट स्टेट्स आसा ट्वेंटी एट लँग्वेजीस आसा अशें धरपाचें खूब सगले स्टेटांनी वेगळेवेगळे लँगवेजी जर वेगळे न्ही जर आसा ते लँग्वेजीचे प्रकार आसा पळय तो वेगळो आसा सो तितून किदें जाता की आमगेले लोकां भितर डायवर्सिटी उरता खूब आनी लिंग्विस्टीक डायव डायवर्सिटी म्हणल्या ती लोकां भितर खूब डायवर्सी उरता आनी आमचो कल्चर सुद्दां वेगळो जाता पूण जेन्ना लोकां भितर दुसरें जेन्ना लोक वाडटा तेन्ना लोकांक डायवर्सीट जाता लोक दुसरे स्टेटीक कंट्रीन आनी दुसरे स्टेटीन मूव जाता तेन्ना किदें जाता की तांकां लोकां भितर उलयता सो तांकां वेगवेगळे कल्चर शिकपाक मेळटा प्लस नवी नवी लँग्वेज शिकपाक मेळटा सो तितून आनी जर कोणाक प्रेम जालो सुद्दां जाल्यार तो कल्चर भायर येता आनी तांचो मेळपाक शकना केन्ना केन्ना तशें जाता पूण सदां न्ही सदां पूण एक लँग्वेजी खातीर आमचे कंट्रीन खूब कल्चर जाता आनी डायवर्सिटी जाता खूब